میں تیراکی کو اسکول کے کاموں سے یا اپنے دیگر ادر کاموں سے متوازن تو نہیں کرتا ہوں ہاں البتہ یہ میں کہہ سکتا ہوں جن دنوں میں شروعاتی دنوں میں جب تیراکی سیکھ رہا تھا اور وہ چیزیں مجھے بہت سیکھنے کا شوق بھی تھا تو میں کافی تیراکی کیا کرتا تھا گھنٹوں گھنٹہ میں اس میں وقف کیا کرتا تھا سیکھنے میں لگایا کرتا تھا مطلب اچھا بھی لگتا تھا مزے بھی آتے تھے اور راحت بھی محسوس ہوتی تھی پانی کی کی وجہ سے لیکن ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کریں یا یہ کریں ہاں البتہ اب بھی جہاں بھی موقع ملتا ہے یا چھٹی کا دن ہوا کرتا ہے تو میں جاتا ہوں تو سویمینگ ضرور کرنا چاہتا بھی ہوں اور کرتا بھی ہوں جیسے سنڈے کو اگر کسی سنڈے کو ایک تمام دوستوں کا یہ موڈ بنا کہ چلو چلتے ہیں تو تیراکی کرنے کو پسند کرتے ہیں کہ اگر موقع ملا وقت رہا تو ضرور ضرور تیراکی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی اس سے ہو